हैलो हैलो हैलो म्हाराज केह् हाल चाल ऐ ठीक ओ बस खरे यरो में यरो पैह्ली बारी घुम्मनै ई आये दा ते मिगी तुस सनाओ केह्ड़ी जगह ऐ इत्थें घुम्मनै आह्ली आं आं अच्छा जी ते बाह्वे च केह् ऐ घुम्मनै आह्ला अच्छा अं हं अं हं अं हं अं ते इत्थें अखनूर बड़ा सुने दा अखनूर केह् ऐ दिक्खनै आह्ला अखनूर बी में सुनेआ हा की घुम्मनै आह्ली जगह ऐ सनागे भला केह् ऐ उत्थें चलो ठीक ऐ भी जाह्गा अंऊ चक्कर लानै ई ठीक ठीक ऐ ठीक ऐ